ایک مرتبہ ہمیں گھوڑسواری کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ یوں ہوا کہ گھوڑسواری کے دوران ہمیں نشیب و فراز والے علاقے سے گزرنا پڑا جس کی وجہ ہمیں کافی دقتوں کا سامنا ہوا